हा म्हाका हांव न्ही देल्लीच्यान आयला हय स्पेसीफिकली हांव इफ्फीकूत लागून आयलां गोंयान दिस टायम सो म्हाका जस्ट इंफोरमेशन जाय आसले इफ्फीबद्दल

पास खंय करपाक मेळटा लायक किते आयडी प्रूफ बीन दिवचे पडटा ओके खंय खंय अशे मूवीज पळोवपाक मेळटा ओके डिफरंट डिफरंट लॅंगवेजिजान आसता मूवी ओके कितले दीस आसता ओके आनी थंय वयर बांबोलीम स्टेडियमान किते आसता ओके ओके आनी हांगा नियरबाय इफि कडेन स्टे बीन तशे अफॉरर्डेबल आसा ओके सो एक पास काडल्यार म्हाका फूल धायी दीस अटेंड करपाक मेळटले काय ऍवरी डे नीव पास काडचो पडटलो ओके लायक इनॉग्रेशन आनी क्लोसींग दोनी जाता न्हू तितूनूच ओके

ओके

ओके ओके थेंक्यू सो मच